हाँ बोलीं हाँ हाँ हाँ कौन सी सब्जी चाहिए आपको हमारे पास से ये मटर चाहिए आपको आलू है बैंगन है गोभी है टमाटर है प्याज है क्या लेना है आपको आलू दस रुपए किलो है हमारी दुकान पर गोभी का देखिए पच्चीस रुपए है पंद्रह रुपए है सब मतलब की दो तरीके तीन तरीके की गोभी है छोटा है बड़ा है मीडियम साइज है तो उस पर दस रुपए पंद्रह रुपए पच्चीस रुपए ऐसे करके हैं कौन सा लेना है आपको कौन सा पच्चीस रुपए में है पच्चीस रुपए में आलू दस रुपए दस रुपए किलो है नहीं नहीं तो उन उस दुकान से हमारी आलू अच्छी है ना वहाँ पर भी छोटे छोटे हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें रखी जाती हैं ना तो अच्छी वैरायटी के आलू बड़े हैं इसीलिए रेट थोड़ा सा है दस रुपए किलो है ये है आपकी पच्चीस रुपए किलो है पच्चीस रुपए पच्चीस रुपए टमाटर पंद्रह रुपए धनिया आप कितने का लेंगी पाँच रुपए का लेंगी दो रुपए के या फिर किलो से लेंगी पांव से लेंगी आप बताएंगी तब न पाँच रुपए का तो पाँच रुपए का आपको सौ ग्राम धनिया मिलेगा

मेथी आपको दस रुपए का आधा पाव दो सौ ग्राम है

और बताइए आपको क्या लेना है अदरक आपको दस रुपए का पचास ग्राम मिलेगा और लेना कितना कितना है आपको ये भी तो बताइए बस आप पूछे ही जा रही हैं लेना भी है कुछ आपको

अच्छा अच्छा आलू एक केजी देना है आपको अच्छा अच्छा एक फूलगोभी देना है और एक आलू देना है एक ही आलू देना है ठीक है और अच्छा मूली पाव भर ठीक है मूली भी आप मूली ठीक है मूली भी आपका पाव भर कर दे रहे हैं आ अच्छा ठीक है मिर्चा भी आपको पाव भर कर दे रहे हैं और भी कुछ चाहिए अच्छा ठीक है जो आपको दे देना

ठीक है अच्छा आइए आप हमारे दुकान पर आइए आपका सामान पैकिंग हुआ है आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए फिर अपना सामान आकर ले कर जाइएगा ठीक है पैसा दे कर ठीक है ठीक है आप दुकान पर आइएगा एक बार देख लीजिएगा अपना मोल भाव कर लीजिएगा अगर किसी चीज में आपको डाउट रहेगा तो ठीक है ठीक है रख रहे हैं